हरि हा हा हा जय झूलेलाल हा भाभी हलंदी त आहे भेण पर अच्छा जी न भेण कोर्स त हे तव्हांखे जल्दी आरामु मिली वेंदो पर कोर्स त हा कोर्स ईअं त हाणे स्टार्टिंग बि कंदव त पंद्रहनि ॾींहनि तईं त हलंदो हीअ हलंदो इहो पर अयो हमेशह लाइ तव्हांजो हलंदो और तव्हांखे ॾाढी फ़ाइदो अथव पर हिते बि मां वटि इलाही ॼणा ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि इलाही फ़ाइदो पियो आहे हा फ़ीस घणो आहे पंज सौ वठंदा आहियूं असां हिते इन स्कूल में पंज सौ आहे टाइमिंग अथव सुबुह जो सते बजे खां ब शुरू कंदा आहिनि और हिक ॾेढ घंटो त लॻंदो ई आहे असां उनमें और शाम जो बि असां कराईंदा आहियूं योगा हा काफ़ी आरामदायक अथव हा हा सौ माण्हू आराम सां आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु मोस्ट वेलकम तव्हां अचो और भले ई तव्हां पंहिंजे मिटनि माइटनि खे बि वठी अचो पंहिंजे परिवार खे बि वठी अचो पर हिते सभिनी खे फ़ाइदो ॾाढो पियो आहे न न हिते सभिनी खे फ़ाइदो जरूर मिलंदो कई बीमारियूं हटियूं आहिनि माण्हूनि जूं कई इलाही फ़ाइदा मिलिया आहिनि जी बिल्कुलु बिल्कुलु अच हा तव्हांखे जेकी सूट करे जीअं सुबुह जो सते बजे वारी बि अथव शाम जो बि पंजे साढे पंजे छहे बजे असां शुरू करे छडींदा आहियूं पोइ जेको तव्हांखे सूट करे तव्हां हूव उव अचो त सोचूं था अगरि चङा माण्हू थी वेंदा जी पा पाण में थी वञूं हा उहो सते बजे भाभी थोरी सही बजे अचो न मौसम बि थोड़ो सुठो हूंदो आहे न हा त उनसां तव्हांखे आरामु जल्दी मिली वेंदव और त उन जी बिल्कुलु बिल्कुलु अचो हा हा हा अचो तव्हांजो मोच वेल वेलकम तव्हां अचो हिते और इलाही घणनि ॼणन खे फ़ाइदो मिलियो आहे तव्हांखे बि जरूर फ़ाइदो मिलंदो भाभी

हा जय झूलेलाल